कैमरे कन्नै में जानवरें दे कुत्ते बिल्लियें दे मंझां गवां इं'दे फोटो खिच्चना होन्ना घरै घरै दे बाह्र चली गे बाह्र चलियै पेड़ बूह्टे होई गे जंगल झाड़ियां बगैरा होई गेइयां उं'दे फोटो खिच्ची लै फिर घर दे लोक बड़े ऐ मेरे घर मम्मी भापा भैनां सारे ऐ ओह्बी बार बार आखदे फोटो खिच्च फोटो खिच्च ते फिर उस फोटो कन्नै केह् होंदा की इक ते कैमरे दी क्वालिटी बड़ी शैल होंदी ते जेल्लै फोटोग्राफर गी फोटो खिच्चना शैल औंदे होऐ तो उसी घरै आह्ले बी आखदे कि चलो खिच्चो फोटो शुरू होई जाओ जरूरी निं ऐ की एह् कम्म चौह्बी घैंटे बंदा करदा र'वै नेईं तां बंदा थकदा बी ऐ कदें कदें थकावट होई जंदी कदें कदें मन नेईं करदा खिच्चने दा मेरा एह् शौक ऐ जेल्लै मेरा मन करै में उसलै गै फोटो खिच्ची सकना नेईं तां निं खिच्ची सकना क्योंकि अगर जबरदस्ती कोई आक्खै कि फोटो खिच्च मेरा हून खिच्च पूरा दिन खिच्चदा र'वै ओह् बंदे आस्तै मुश्कल होई जंदा ओह् कम्म करना फिर कैमरे कन्नै में जेल्लै अस बाहर जन्ने होने घुम्मन फिरन कोई पिकनिक होई गेआ कोई टूर होई गेआ ते ओह् उद्धर में फोटो खिच्चना शुरू होई जन्ना कैमरा लेई चले घरै आह्लें कन्नै फोटो खिच्चे बाह्र जेह्ड़ी चीज दिक्खी ओह्दा फोटो खिच्चेआ कोई बाहर बिल्डिंग ऐ कोई मंदर ऐ कोई प्हाड़ ऐ उं'दे फोटो खिच्ची ले चिड़ियां चिड़ियें दे फोटो खिच्ची ले फिर घर च कोई फंक्शन ऐ ब्याह् कारज ऐ कोई कुसै दे गान्ना प'वै दा कुसै दे ब्याह् होआ दा कुसै घर जागत् होआ दा कुसै दे घर बैडिंग होआ दी कुसै दे घर ङूठी पोआ दी अलग अलग घर च जेह्ड़े फंक्शन होंदे रौंह्दे ते ओह्दे आस्तै ओह्दे च बी जेह्ड़े लोक आए दे होंदे जेह्कियां चीजां होआ दी होंदियां ओह्दे फोटो में खिच्ची लैन्ना होन्ना अक्सर होंदा केह् ऐ की घरै आह्ले आखदे कि फोटो खिच्च एह् आये दा परौह्ना आये दा परौह्ने दे फोटो खिच्च भी उनें भेजी ओड़ेआं बस इयै लगभग इयै नेहीं चीजां होंदियां जेह्ड़ी की मेरे फोटो दी फोटो च होंदियां ते फिर जेल्लै कोई नेईं लभदा ते फिर में रातीं लै रातीं दे बी फोटो खिच्चना होन्ना केईं अग्गें पिच्छें कोई चीज लब्भी जा शैल ओह्दे फोटो खिच्चना होन्ना स्कूल च जागत जा दे निक्के निक्के बस्ते लेइयै अपने उं'दे फोटो खिच्ची ले फिर कुतै बाह्र अग्ग लग्गी गेदी बरखा बरै दी ऐ जां आस मौसम बड़ा शैल ऐ बद्दल बद्दल होई गेदे ऐ ओह्दे बी फोटो खिच्ची लैन्ने होन्ने ते पानी ऐ कुतै कुतै हाड़ आई गेआ खड्डै ते ओह्दे फोटो खिच्ची लैन्ने होन्ने कोई बी मतलब ऐसी यादगार चीज जेह्ड़ी रक्खना जरूरी होंदी और कल्ल गी बंदा दिखदा ते सोचदा कि बाक्या ई एह् चीज में फोटो में उस टाईम दी खिच्ची दी ही ते हून एह् चीजां में रक्खी लैन्ना होना खिच्ची लैन्ना ते सेव करियै अपने कंप्यूटर दे अंदर रक्खी लैन्ना होन्ना ता कि कल्ल गी में दिक्खां ते चेत्ता करां इनें ई होर बी बड़ी सारी चीजां हैन जि'यां कि कोई साढ़े घर अग्गें पिच्छें कोई मेला लग्गे दा ऐ मेले च जन्ना होन्ना ओह्दे बी फोटो खिच्ची लैन्ना होन्ना फिर एह् सारियां चीजां केह् होंदियां इन्सान दी यादें च जुड़ी जंदियां और इन्सान सोचदा कि इन्ना ते ऐ करना गै एह् साढ़े फोटो ते बड़े जैदा जरूरी ऐ बड़े बड़े गै जैदा केईं लोक केईं लोक बड़े शैल होंदे ओह् फोटो खिच्चदे फिर आखदे असें चढ़ाने ऐं असें उद्धर चढ़ाने ऐं कुसै दा जन्मदिन होआ दा जन्मदिन पर केकै दे फोटो खिच्चने होन्ने सर एह् सारियां चीजां होंदियां